اگر دنیا میں میں کہیں سفر کرنا چاہوں گا تو ملک ترکی ہے کافی وجوہات کی سبب مجھے ترکی پسند آتا ہے ترکی کا متحرک ثقافت مسحور کن مناظر بہت لذیذ پکوان اس کے فن تعمیر اس کی تاریخ اور وہاں کے لوگ